हैलो महक मां गीता पई ॻालायां पिंकी भाभी खे बि ग्रूप वीडियो कॉल ते जोड़े वठ ऐं मीना भाभी खे बि जोड़ ऐं बबीता किरन सभिनि खे जोड़े वठु हिते हन्नी सिंह जो कॉन्सर्ट थियण वारो आहे मुंहिंजो इलाही सालनि सां मन हो कि हन्नी सिंह जो कॉन्सर्ट गॾ में हली करे ॾिसूं हिते हींअर हन्नी सिंह जो कॉन्सर्ट थियण वारो आहे हली करे उते ॾाढो मज़ो कंदासीं पाण मिली करे हा पिंकी भाभी असांजो न उते हिते हन्नी सिंह जो गोमतीनगर में कॉन्सर्ट थियण वारो आहे त हलो सभु ॼणा गॾिजी करे हलूं था हन्नी सिंह जो कॉन्सर्ट ॾिसी अचूं था छा त मस्तु प्रोग्राम हूंदो उन में डांस गाना मज़ो कंदासीं सभु ॼणा हिकिड़ी जहिड़ी ड्रेस पाए हलंदासीं हुते इंजॉए करण जे लाइ ई त हलूं था हेॾे सालनि खां पोइ थो थिए पंहिंजे लखनऊ में इहो प्रोग्राम पहिरियों त सोचंदा हुआसीं हाणे त सभु शइ लखनऊ में बि अवेलेबल आहिनि पहिरियों त हीउ सभु प्रोग्राम खाली बॉम्बे दिल्ली में थींदा हुआ हाणे त हिते बि लखनऊ में बि पंहिंजो लखनऊ बि केतिरो सुठो थी वियो आहे केतिरो वसंदो थी वियो आहे हलो पाण जणा मिली करे हुते हलूं था हुन जी टिकेटूं बि महांगी कोन आहिनि ॾाढी हींअर फ़ेस्टीवल जे अंत में आहिनि त हलो सभु ॼणा पंहिंजो पंहिंजो डिसाइड करे वठो केरु केरु हलंदो त टिकेटूं मां बुक कराए वठां थी सभु ॼणा मिली करे टिकेटूं बुक करायूं हलूं त हिक जहिड़ी सभु जणा हिक जहिड़ी साड़ियूं यां ड्रेस पाईंदासीं ऐं अॻियां ई अॻियां विहंदासीं सभु ॼणा ॾाढी मस्ती कंदासीं धूम मचाईंदासीं